हमारे यहाँ बहुत से ऐसे सांस्कृतिक और धार्मिक स्थान है जिनका बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पर और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मान्यतायें है उन स्थानों को लेकर जैसे कि यहाँ गोविन्द देव जी का मंदिर है और बिडला मंदिर है मोती डोंगरी गणेश जी का मंदिर है अकोले के हनुमान जी का मंदिर है यह ऐसे स्थान और मंदिर हैं जहाँ लोगों की बहुत सी आस्थाएँ और बहुत से धर्म मान्यताएँ इन जगह से जुड़ी हुई हैं मैं खुद भी इन जगह जाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ यहाँ के रीति रिवाज़ गोविन्द देव जी का जो मंदिर है वह बहुत ज़्यादा मान्यता का माना गया है बहुत ज़्यादा लोग वहाँ आस्था से जुड़े हुए है और बहुत ज़्यादा मानते हैं ऐसा माना गया है कि गोविन्द देव जी में एक घोड़ा है जैसे कि श्री कृष्ण का जो कलकी अवतार है जब वो होगा कलयुग के अंत में तो वह गोविन्द देव जी के मंदिर यहाँ पर आकर और उस घोड़े को लेकर जायेंगे तो बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जो की जाती है रीति रिवाज़ जैसे अगर हम बोले तो सवेरे उठकर जैसे पंडित छ बजे उठकर जो भी पूजा पाठ या जो भी पट खोल देते हैं मंदिर के और रीति रिवाज़ यही की आस्था बहुत है धर्म बहुत है यहाँ लोग बहुत ज़्यादा मानते है मैं खुद भी महीने में एक बार या दो बार बिडला मंदिर या हनुमान जी के मंदिर या गोविंद देव जी जाना पसंद करती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है